नेपाल घूमने गए हैं नेपाल में पहाड़ी इलाक़े पर चढ़ते हैं तो सूर्योजस जो सुबह होता है मतलब देखे हैं देखने में अच्छा लगता है नेपाल में पहाड़ी इलाक़े में घूमने में भी बहुत अच्छा लगता है नेपाल में किसी भी जगह आप जाएँगे तो घूमने में बहुत अच्छा लगेगा हं गाेआ हो गया गोआ में बीच पर वो जाने में बहुत अच्छा लगता है गोआ के हर एक जगह पर जाने में घूमने में बहुत अच्छा लगेगा मतलब कहीं भी जाइए गोआ नेपाल मतलब दोनों जगह में तो बहुत अच्छा लगता है घूमने दोनों ही जगह घूमने का इलाक़ा है बहुत अच्छी जगह है मतलब गो नेपाल हो गया नेपाल में किसी भी जगह जाए बैरिज के पास मतलब कहीं भी जहाँ नदी है नदी के पास जाए बहुत अच्छा लगता है नदी के पास भी घूमने में किसी भी होटल है किसी भी रेश्टोरेन्ट है किसी भी चीज़ के पास जाए तो घूमने में अच्छा लगता है सारी जगह मतलब नेपाल में घूमने ही वाला है नेपाल में किसी भी मतलब जगह से गुज़रिएगा तो सारा जगह घूमने का ही इलाक़ा है घूमने में अच्छा लगता है पुल के पास जाइए पुल के पास भी बहुत अच्छा घूमने में लगता है जैसे गोआ हो गया गोआ में कहीं भी बीच के पास जाएँगे तो वाटर पार्क हो गया किसी भी पार्क के पास जाएँगे तो बहुत अच्छा लगता है गोवा में घूमने में और एक एक जगह का जो रस्ता है अगर जाइएगा तो इतना अच्छा लगता है घूमने में सो मत बोलिए मतलब जैसे सूर्योदय होता है सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है देखने में सारा चीज़ मतलब देखने ही वाला है गोवा में मतलब जितना बीच है कहीं भी घूमने का इलाक़ा है गोआ में सारा जगह मतलब जाइएगा तो घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है ख़ूबसूरत जगह है बहुत सा ख़ूबसूरत जगह है नेपाल हो गया नेपाल में किसी भी जगह जाए वाटर पार्क बीच किसी भी जगह पर जाए घूमने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है घूमने में सारा घूमने का ही इलाक़ा है नेपाल गोआ जहाँ जाइए सारा घूमने का इलाक़ा हैं बहुत सी जगह नेपाल में है जहाँ गए भी नहीं हैं मतलब बहुत जगह ऐसे है कि नेपाल में नहीं घूमे हैं गोआ में भी गए हैं गोआ लेकिन बहुत ऐसा जगह है कि अभी तक घूमे नहीं हैं बट कोशिश करते हैं फिर से जाने का अब हमने कहा जाएँगे बहुत जगह अभी नेपाल में बाकी है घूमने के लिए बहुत सी जगह नहीं गए हैं गोआ और में भीं बहुत जगह बाक़ी है गोआ में सोचते हैं फिर से जाने के लिए घूमने के लिए जाएँगे अब जैसे बहुत से पार्क हो गया गोआ में नहीं गए हैं बहुत सा मतलब पहाड़ी इलाक़ा हो गया नहीं गए हैं गोआ में भी जैसे पहाड़ी होता है जहाँ बर्फ गिरता है गोआ में भी मतलब वहाँ भी नहीं घूमे हैं बर्फी इलाक़े में नेपाल में भी बहुत सी जगह है बहुत से रोड गा गड्ढा होकर गया ऊ सब जगह नहीं घूमे हैं तो कोशिश करते हैं फिर से जाने का अब हमने कहा जगह है दोनों ही जगह बहुत ख़ूबसूरत जगह है घूमने का मतलब पेड़ पौधा गाछी वृक्ष रोड सइड में लगे रहते हैं घूमने में बहुत अच्छा लगता है इसलिए फिर से दोबारा कोशिश करते हैं जाने का घूमने का अच्छा लगता है नेपाल में घूमने में मतलब किसी भी सड़क या रोड होकर जाइएगा तो बहुत अच्छा लगता है घूमने में मतलब घूमने का इलाक़ा अच्छा है इसलिए फिर से कोशिश करते है दोनों जगह जाने का बहुत ऐसी जगह अभी बची हुई है नेपाल गोआ में नहीं घूमे हैं तो फिर से कोशिश करते हैं जाएँगे अब बहुत ख़ास है नेपाल में बहुत ख़ास जगह है नेपाल में घूमने वला ख़ूबसूरत हैवे है मतलब बहुत सी चीज़ ख़ूबसूरत है नेपाल में नेपाल की किसी भी चीज़ के बारे में बोले तो बहुत ख़ूबसूरत चीज़ है मतलब हर एक जगह घूमने का ही इलाक़ा है किसी भी जगह का नाम बोले तो अच्छा ही है गोआ में जैसे हो गया अ रोड के अगल बग़ल पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत अच्छा लगता है घूमने में बहुत अच्छी जगह है कोशिश करते है फिर से जाने की घूमने की मतलब इतनी अच्छी जगह है ना कि घूमने में बहुत मज़ा आता है इसलिए कोशिश करते हैं फिर से घूमने जाने का नेपाल गोआ दोनों में से किसी जगह जैसे जाएँगे घूमने बहुत अच्छा लगता है दोनों जगह घूमने में नेपाल के हर एक जगह घूमने में अच्छा लगता है इसलिए फिर से कोशिश करते हैं घूमने जाने का